लोकल एक्स भई एक्सप्रेस गाॾी हूंदियूं आहिनि उन जा अलॻि अलॻि दॿा हूंदा आहिनि हुन में अमुख रिजर्वेशन जा दॿा हूंदा आहिनि अमुख लोकल दॿा हूंदा आहिनि उन में पंहिंजी पंहिंजी अलॻि अलॻि सिटूं हूंदियूं आहिनि अने हाणे बस करता पंहिंजो ट्रेन जी मुसाफ़िरी में बि सहुली थींदी आहे टाईम सां हलंदियूं आहिनि गाॾियूं भारत सरकार जी जेकी नियम अनुसार टाईम सर घटि टाइम में बि छोकि हिन खे ट्रेन जी ट्रेन जी पटरीअ ते कोई ट्रैफ़िक नड़े कोनि थो हिने करे पंहिंजे टाईम अनुसार हिकु जॻह खां ॿे जॻह ते पाण वञण में